हैलो हैलो फोनै आह्ली दुकान उप्परा बोल्ला दे म्हाराज कुत्थां बोल्ला दे एह् दुकान कुत्थें थुआढ़ी एह् फोनै आह्ली कॉलोनी ऐ में यरो फोन लैना हा कोई दस्स ज्हार दे अंदर अंदर आं थुआढ़े कोल केह्ड़ा केह्ड़ा फोन ऐ अच्छा अच्छा म्हाराज तुस मिगी व्हाट्सएप पर फोटो भेजगे इस फोनै दे जी म्हाराज में आपूं ध्याड़ीदार बंदा मेरे कोल आपूं टैम निं होंदा यरो ठीक ऐ म्हाराज जुस दिन अं'ऊ दिहाड़ी भन्नगा नी भी इक्कै बारी लेई जाह्गा थुआढ़े कशा ठीक